आं आंनि थाउन एबा सहराव बेखौनो मोजांसिन मोनोदि मानोना थाउन एबा सहराव बानायनाय गिदिर गिदिर दखान गलाफ्राव बायदि रोखोमनि जानाय मुवाफोर मोनजायो जेरै सावमिन मम' थुफा फख'रि सिक्किन फख'रा बायदि बायदिखौ मोनजायो आरो थाउन सहराव जोंनि गोनांथिफोरखौ नांगौ समाव जोङो मोनो जेरै जानाय खाजायाव गोनां जानाय संख्रि बानलु बायदि बायदि आरो गाननाय जोमनायनि थाखायबो जोङो सि जोमफोरखौ मोनो आरो जों गावनि फसायनाय बायदि बासि बासि लाबोनो हायो आरो थाउन सहराव गिदिर गिदिर न' आरो गारि घरा फोरखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे गेदेर गेदेर सहरनि थांलाय फैलाय गारि घराफ्राव गाखोना बेरायबायनो आरो जायगा नायथिंबायनो जोबोद मोजां मोनो आरो थाउन सहरनि मिथिंगायारिफ्रा जोबोद समायनायजों जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो